हेलो नमस्कार तो लौन लेना चाहते हैं आप आपको लौन चाहिए कितना अच्छा जो आपका जो आपका वज़न है वज़न का जो मतलब जो रेट चल रहा है अभी इसका जो भाव अभी जैसे अट्ठावन के लगभग चल रहा है सत्तावन अट्ठावन जो रेट चल रहा है रेट के हिसाब से आपको नब्बे परसेंट तक लोन हो सकता है इसका यही सोलह परसेंट अभी जैसे अगर मान लो सात लाख का है तो आपको सात लाख पे आपको मिल जाएगा ये मतलब नब्बे परसेंट जो है एमाउंट जो होता है इसका बन जो बनाने का जो चार्ज है वो काट के जो है आपका गोल्ड जे जो कोस्ट हो रही है उसकी जो कीमत निकल रही है नहीं आप कहें तो जैसे मंथली कराना चाहें तो मंथली कराते रहिए क्वाटरली चाहें तो क्वाटरली करा सकते हैं आप और हाफ़ यरली भी हो सकता है और जैसे मंथली रहेगा तो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट कम हो जाएगा क्वाटरली रहेगा तो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट बढ़ सकता है हाँ ये रहेगा तो आपको लगभग कित कितना चाहिए आपको हाँ तो हो जाएगा आप अपनी अपना आधार कार्ड अपना पैन कार्ड हाँ ये याद रहे अपना अपना पैन कार्ड आधार कार्ड और मा और मतलब आपका पे पेज पे स्लिप वगैरह रखा हो एकाउंट खाता नंबर पासबुक लिख के पासबुक की फोटो कॉपी ले आना फ़र्स्ट पेज की ओके जी